میں ایک طالب علم ہوں اور ابھی میری پڑھائی چل رہی ہے

ایم اے فائنل ایئر میں ہوں مجھے پڑھائی لکھائی کا بہت شوق ہے بچپن سے ہی پڑھنا مجھے پسند ہے اور اس کے علاوہ میں ایک جگہ پر کام بھی کرتا ہوں کچھ کمانے کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے جس کے لیے میں کوشش کرتا ہوں اور محنت کرتا ہوں اور اس کے علاوہ میں گوتم بدھ نگر ضلع کا رہنے والا ہوں اور یہاں پر مجھے رہنا بہت اچھا لگتا ہے یہاں کی آب و ہوا مجھے بہت پسند ہے میں اور میرے گھر والے تقریباً دس سالوں سے یہاں پر مقیم ہیں یہاں پر بہت سارے لوگ میرے پڑوسی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں اور ہم لوگ یہیں پر بسنا بھی چاہتے تھے یہاں کی یہاں کی زندگی بہت اچھی زندگی ہے یہاں پر تعلیم و تربیت ہو کھیل کود ہو ہر چیز یہاں پرآرام کے ساتھ مل جاتی ہے